आतां सगळे बँकेनीक इन्श्योरंस बँक सगळ्याक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट म्हणून इन्शोरन्स दिता एक्चुली बँकिंगान तुगेलो वेव्हार सगळो कसो आसता तो कळटा पूण इन्शुरंसान तुगेली लायफ कवर जाता हेल्थ कवर जाता सो इन्श्योरंस तितलोच गरजेचो पूण आतां सगळे कंपनी आतां सगळी बँक हो इन्श्योरस प्रोडक्ट तांकां विकता सो त्या खातीर चडशे आतां इन्शोरन्स बँकांतल्यानच जातात सो बँकान गेले जाल्यार तुगेले ते वेव्हारूय जालो तुगेले अकावंटाचे तुज्या खात्यान कितें आसा ते सगळे पयशे तेंय पळोवपा मेळटा आनी त्या अकावंटातल्यानच तुका इन्श्योरन्स पॉलिसी करपा मेळटा जेणे करून जे एवरी प्रत्येक वर्साक जो प्रिमियम दिवपाचो आसता तो सगळे ऑटोमॅटीक त्या बँकाचे अकावंटांतल्यान तें वता आनी त्या खातीर इन्शोरन्स हें आतां आतांचे हितून खूब गरजेचो आसा कित्याक लायफ ते लायफ कवर हेल्थ कवर सगळें जाता त्या खातीर इन्श्योरन्स आतां बँकिंगा बरोबर इन्श्योरंसय हे खूब गरजेचे जाल्ले आसा